हॅलो हॅलो हांव सर्वेश भोबे उलयतां हांगासल्ल्यान मुंबयच्यान हांव न्ही दोन दोन दिसां नंतर गोंयान येवपाचो म्हजो हें आसा प्लॅन आसा सो म्हाका गोवा एक्सप्लोर करपाक म्हाका म्हणजे अश्यो मेन मेन एरियास भोंवपाक जाय आशिल्ल्यो आनी तुमचो म्हाका नंबर ऑन वेबसायट म्हणजे ऑनलायन म्हाका गुगलाचेर सर्च करतकच तुमचो नंबर मेळ्ळो ना हांव हांव विमान ट्रेनिंतल्यान येतलो आनी वीथ फॅमिली ना हांव देंवतलो ना म्हणजे म्हाका खंय देंवल्यार बरें पडटलें म्हणजे तुमचो पीक म्हाका कितें आशिल्लें म्हजे म्हाका न्ही पीक अप ड्रॉप आनी तुमचें गाडी आनी सि तुमी प्रोवायड केल्यार मात्शें बरें पडटलें बरें मागीर हांव थिवी देंवता सो आमी पांच जाणां आसतलीं

म्हाका इनोव्हा उपकारता पूण वीथ एसी सो हय दोन दिसां खातीर दोन म्हणजे ना ना ड्रायवर जाय पडटलो कित्याक म्हाका मागीर तुमचे ते नो एंट्री बीन ती म्हाका कळचीना सो ड्रायवर दिल्यार बरो पडटलो आनी म्हाका म्हाका तुमी पॅकेज आसा पळय ती म्हणजे इन्क्लुडींग हॉटेल्स आसा ब्रेकफास्ट लंच डिनर ड्रायवर कॉस्ट सगळें म्हाका मात्शे तुमी सगळें

हय म्हाका थ्री स्टार उपकारता म्हाका तुमी म्हणजे तें हॉटेल्सांची ते हय व्हॉट्सएपाचेर म्हाका कोटेशन धाड तूं तें प्रमाणे मागीर हांव रेटस म्हाका म्हणजे एस पर माय कनविनियन्स हांव सिलेक्ट करून मागीर हें करता बरें बरें थॅंक यू वेरी मच